हैलो हैलो भइया मतलब मेरी ट्रेन जेह्ड़ी ऐ ओह् लेट ऐ ते मिगी कोई कोई आटो जां कैब अबेलेबल ऐ तुंदै बास्तै लेट नाईट हां जी हां जी ते ठीक ऐ ते मतलब रियासी दे ना मेन बस्स स्टैंड ना उद्धर तुस आई जाएओ साढे नौ बजे आहो आहो ठीक ठीक ऐ